मिथिला पेन्टिंग तऽ विश्वविख्यात अहि लेकिन पेन्सिल स्केचिंग बहुत नीक छै आइ काल्हि सभ बच्चा सभ पेन्सिल स्केचिंग करै छै तरह तरहके कलर उपलब्ध छै रङ्ग उपलब्ध छै बाजारमे जाहिसँ हम बहुत नीक भव्य प्रदर्शन कऽ सकैत छी भव्य चित्रकला बना सकैत छी अपना गुणकेँ देखा सकैत छियै बहुत सुन्दर सुन्दर स्केचिंग अहाँ बना सकैत छी छोट छोट बच्चा आइ काल्हि बहुत सुन्दर पेन्सिल सॅं स्केचिंग करै छथि बहुत नीक स्केच बनबै छथि कोनो भी लऽ लियऽ जेना मिथिला पेन्टिंग केँ लऽ लिअ मिथिला पेन्टिंग मे बहुत तरहकेँ चीज अबैया तऽ ओ बच्चा स्कैचिंगोसँ पेन्सिलोसँ बना सकै छथि मिथिला पेन्टिंग रहै चाहे ईंक रहै दवात रहै पॉट रहै किछु भी रहै लेकिन बहुत नीक बनै छै आओर मिथिला पेन्टिंग के अहाँ पेनसँ नीबसँ सेहो बना सकै छी आओर स्केचिंग पेन्सिल स्केचिंग सेहो अहाँ पेन सँ नीबसँ बना सकै छी बहुत नीक बनै छै बहुत जादा प्रसिद्ध छै मिथिलामे स्केचिंग आओर मिथिला पेन्टिंग बहुत बढ़िऑं छै हँ बहुत स्केचिंग जे छै से